हलो हा हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल साहिब जी जी इहो साहिबु मुंहिंजी मुंहिंजो जेको ॻाल्हाइणु हाणे थी रहियो आहे त आई सी आई सी आई बैंक जे कर्ज़ जे मामले में मुंहिंजो ॻाल्हाइणु थी रहियो आहे मां बराबरि जॻहि ते हा हा त छा आहे मूंखे किरियाने जो नओं दुकानु खोलणो आहे हुन बाबति में तव्हांखे फ़ोन कई त मूंखे जीअं सहूलियत सां कर्ज़ु मिली सघे ऐं सहूलियत सां मां मुंहिंजी किश्त बीहे सहूलियत सां मां भरे सघां घटि व्याजु लॻे या सरकार जी एॾी कोई नयूं योजनाऊं आहिनि जेके नए दुकान जे खोलण में मदद कंदियूं आहिनि सुठे नमूने हुनखे सहकारु कंदियूं आहिनि ईअं कुझु योजनाऊं जे बाबति हुजे त मूंखे ॿुधायो हा हा बराबरि बराबरि बिल्कुलु बिल्कुलु अच्छा अच्छा जीअं त हा हा बराबरि सई सई अच्छा अच्छा बराबरि

हा हा बराबरि बरो बराबरि हा घटिजी वेंदो बराबरि सई सई हा हा बराबरि माना सुठो सुठो ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे इहा इहे ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे हा हा बराबरि सई सई सुठो सुठी सुठी ॻाल्हि आहे बराबरि

जेके हिन जा पन्ना हा अच्छा अच्छा हा हा हा हा जीवन बीमा वाह वाह वाह वाह सई सई हा ॾिसो मेन मेन उहा ई ॻाल्हि आहे त व्याजु घटि पए प्लस भई मां चाहे रोलिंग सुठे नमूने करे सघां ऐं पंहिंजो वापारु बि सुठे नमूने करे सघां बरो बराबरि सई सई हा हा सई सई हा हा जी जी हा हा हले अ त मां तव्हां सां हा हा जी जी जी हा हा त घणा इहे माना जमीनदारु वठी अचणा पवंदा ॿ जमीनदारु खपंदा त इनमें पन्ना कहिड़ा कहिड़ा घुरजनि लोन मां सम्झो लॻभॻि लखु ॾेढ जे आस पास वधीक न पहिरों शुरूआत में त पोइ ॾिसूं अॻिते बईं हा पॉलिसी बि आहे न हा हा अच्छा अच्छा अच्छा हा सरेंडर इहे

हा हा बराबरि जॻहि जी वैल्यू हा जी जी जी जॻहि जी क़ीमत आहे हा बरो बराबरि सई सई बराबरि ऐं जेके जमीनदारु बीहंदा हुननि जा कहिड़ा कहिड़ा दस्तावेज कहिड़ा कहिड़ा पन्ना लॻंदा जी जी जी हले हले सई सई बराबरि त सुभाणे तव्हांजे बैंक में हुजण जो टाइमिंग मूंखे ॿुधाए छॾियो भाई जंहिंमहिल तव्हां फ्री हुजो मां ओॾीमहिल तव्हां सां मुलाकात कयां जी जी मां वरी बि तव्हांखे फ़ोन करे तव्हांखे यांरहें ॿी जे विच में फ़ोन करे बसि ॿुधायां दस्तावेज पन्ना इहे सभु खणी करे ज़रूरी पन्ना जेके बि आहिनि तव्हांखां सुभाणे मिला थो हुनजे बाबति ॻाल्हायूं त रूबरू त उहो सहूलियत बि थींदो सुठो बि थींदो जय झूलेलाल बेड़ा ई पार झूलण महिर कंदो